गोदो उन्दैयाव जोङो लोगोफोरजों खारो बेरायो बिदिनो ना हमो हाखराव हाखर हालाफोराव लोगोफोरजों थांनानै ना गुरो आलि थेयो ना सारो बिदिनो लोगोफोरजों हाब्रुआवहाय दैआव जेखाय साथेनोसै सिलिजों सारनोसै बाल्थिंजों सारनोसै गामलाजों सारनोसै बिदिनो लोगोफोरजों हाब्रुआव हमो बोलायो नागिरो हाग्रायाव ओमफ्राय बिदिनो दै देरब्ला लोगोफोरजों बिदिनो जाम्फैफोराव मुसारि साथेयो दै देरब्ला गरफै सेर सेर बिदिनो ना गुरो लोगोफोरजों ज' ज' दुब्लिफोरावबो बिदिनो आलि खना खना ना गुरो जोङो लोगोफोरजों जेखाइ बिदिनो जानजिफोराव लानानै खानानै ना गुरो ओमफ्राय आलि खना खना जुग्रुबो नाखौ बोथिसे बोथिसे मोनो बिदिनो आलिफोरावबो खांख्राइ खनहैयो लोगोफोरजों ओमफ्राय बिदिनो दै गिदिरब्ला मेचिन बहायनानै बिदिनो सारबाय दैखौ ओमफाय ना हमबाय बिदि खालामनानै लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै बिदिनो दुब्लिफोरावबो थांनानै ना गुरहैयो मुसारि बोयो बिदिनो थालिर दिङा लानानै थालिर बिलाइफोरखौ हानानै लानानै जोङो ज' ज' ना गुरो बिदिनो माखासे होयो माखासे बोयो मुसारि लानानै बिदिनो सोरबा फासि सायो बिदिनो हमो ओमफ्राय फासि सानानै बोखाङो नाखौ दैनिफ्राय सेन सायो खख्ला सायो बिदि जोङो हौवा हिनजाव लोगो नांनानै बे गेलेयो हमो बिदिनो दुब्लिफोरावबो जोङो साम' नागिरो बिदिनो गुरो दुब्लिफोराव जोङो हाखर जावनायफोरावबो बिदिनो थांनानै ना जमा जानायफोरखौ बिदिनो सारखांनानै लायो लोगोजों बिदिनो हाखर हाला फुख्रिफोरावबो हमो बिदिनो दैआवबो जोङो बिदिनो जाम्फैफोराव मुसारि लानानै ना साथेयो ना हमो बिदिनो मुसारि सायो जाम्फैफोरावबो फासिजों हमो ओमफ्राय बिदिनो खालामो जोङो